हलो मुझे दिल्ली घूमने के लिए है ना जगह बताइए तो तो आप ये बताइए कि ये कितने दिनों में ये टूर कंप्लीट होगा और रहने के लिए जगह वगैरह हाँ और मतलब ये बताइए कि पहले जाने जाने के लिए किस चीज़ से जाएँगे अच्छा मतलब पर्सनल गाड़ी नहीं जा सकती अच्छा ओके फ़स्ट फ़स्ट फ़स्ट जाना चाहेंगे कहाँ पे हाँ

ओके हाँ तो होटल वगैरह ढाबा वगैरह अच्छा उसके बाद फिर अच्छा ठीक है हाँ करेंगे अच्छा ओके ओके और फिर नेक्स्ट वीक ठीक है नेक्स्ट वीक फिर कहाँ रहते हैं पैसे कितने लगेंगे अच्छा ओके हाँ जटाशंकर हाँ हाँ लगभग महादेव में टाइम कितना लगेगा हाँ अच्छा और थर्ड डे पे क्या करना है हाँ हाँ घूमना है हाँ कितना फिर भी हाँ जंगल सवारी कहाँ कहाँ घुमाओगे कहाँ कहाँ घुमाओगे जंगल में हाँ अच्छा

ओके हाँ हाँ हाँ ये कहाँ है ठीक है अब तो लग यार ठीक है थैंक यू मेरे को पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद